यदि कोनो एहनमे छथि जे चित्र बनेबाक इक्षुक छथि किन्तु हुनका ओ एखन सीख रहलाहँ हुनका लेल सभसँ शुरुआती दौर इएह रहतनि जे ओ सभसँ पहिले आसान आसान चित्र सभके चुनिकऽ आओर ओकर सभके ड्रॉइंग बनेबाक प्रयत्न करथि आओर सङ्गे नीक नीक सोशल मीडिया सभपर एखन नीक नीक चित्रकार सभकऽ वीडियो सभ रहै छै ओ सभ देखिकऽ ओइसँ प्रेरणा लैथ आओर ओकरे अपन अपना तरफसँ किछु अऽ आओर योगदान दऽ कऽ हुनके सुन्दरसँ बनेबाके प्रयत्न करथि आओर चित्रमे ई धैर्यके बहुत जरूरी छै अगर धैर्य नहि रहतै तऽ ओ आगा सीख सिखबामे हुनका बहुत दिक्कत हेतनि ओना अगर धैर्यके साथ ओ सिखता आसानसँ लए कऽ तकर बाद कनि कनि भारियो चित्र बनेथिन तऽ तहन हुनका धीरे धीरे सुधार हेतनि